हमरा सब तऽ एक तऽ ई देशे छै कृषि प्रधान ताहुमे बहुत सारा हमरा सबके तऽ एहन किसान सब छी जे धान गहूँम मोटका जे होइ छै से रोपि कऽ जे हैँ चौर चाँचर सबमे ऊपजै छै हैँ ओहो धान कुटए कुटए कऽ खाइ छी किए तऽ शहरमे तऽ रहै नहि छी सब देहातमे रहै छी देहातक हैँ देहातक जतेक धान होइ छै सबटा मोटके होइ छै किए तऽ एमहर चौर चाँचर एमहर कमला कोशी नदी सब नज नजदीकमे छै बिया तऽ छिट देलहुॅं आ ओ अपन नमैर नमैर कऽ जे छै से पानिके ऊपरमे लहलहाइत रहल आ पानि परमे जे छै से फुटल आ जे बचलै से काटि खोँइट कऽ अनलौ आ ओकरा तैयार केलहुॅं तैयार केलाके बाद जे मोटका चाउर होइ छै ओकरा कुटाए कऽ मशीनमे हमसब हैँ ओ सब खेबो करै छी आ जे किछु भेटैया से अपन बचैया बेच बेच लेलहुॅं बेचलाके बाद ओ पैसो ब्यपारी ओकर दैतो नहि यऽ तैं हमसब फेकाएले रहै छी हरदम किए तऽ कृषि जे छै हैँ से एहिठाम उपयोगमे नहि छी हमसब कमला कोशी नदीके तट परमे बसल छी आओर कमला नदी कोशी नदी ओहो रोड सड़कके तोरि ताइर कऽ लऽ कऽ चल जाइया हैँ जे हमसब हैँ खण्ड प्रखण्ड हमरा सबके हैँ दोसर कोनो जिला गेनाइ रहैया तऽ पैदले चलै छी पैदले चलैत चलैत जे छै से हमरा सबके बिपैत भऽ जाइया हैँ यात्री पैसा पैसाके एहन समस्या उत्पन्न भऽ जाइय हैँ जे हमसब अदंड पैसा दए कऽ नहि चलि सकै छी किएक तऽ हमसब हैँ हमरा सबके ओते पैसे नहि यऽ कृषि जे किसान सबके कहियो पैसा नहि भेलै हँ नहि हेतै किए तऽ किसानके कोनो महत्वे नहि छै एहि देशमे किसान कोनो जोगरके नहि यऽ एकबेर एहन होइ छै जे हैँ कोशी कमला नदी साफ कऽ दहए कऽ लए कऽ चल जाइ छै तकरबाद बचलै गहूँम गहूँमक खेती ओहि माटि जे कनी नया पाँकी पर का दै छै तऽ कनी गहूँम लहलहाइत रहै छै ओहोमे ततेक जोताइ लगै छै बीज लगै छै फेर ओकरा पटौन लगै छै पटौन देलाके बाद ओकरा हँ कटबैके लेल हमसब अपने सँ कटै छी थ्रेसरमे दाउन करै छी दाउन केलाके बाद जे लगैया अपना घर आश्रममे से राखि कऽ जे किछु बचैया बेचै छी ओहो ब्यापारी सब कम्मे भावमे लैया आ कम्मे भावमे लेलाके बाद फेर हैँ ओ अपना भावमे ततेक तेजमे हमरा सबके घटैया फेर लै लऽ जाइ छी तऽ फेर हँ महाप्रलय भए जाइया जे ई रेटे हमरा सबके खायल होयत भारी प्रलय भए जाइया फेर कहूना तऽ जीवन जापन ब्यतीत करब कहूना जीवन अपन ब्यतीत करै छी तैं कृषि कतौके नहि छी किसान कतौ के नहि यऽ हमेशा किसान कऽ घटले रहै छै आ किसान कऽ देखै बला कियो नै छै तैं किसान आ किसाने परमे सबचीज निर्भर छै किए तऽ खेतै तऽ लोक पैसा चूरि कऽ नहि खेतै त लोक अन्ने